ہماری ریاست بہار کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اردو زبان بطور مادری کے استعمال کرتا ہے یعنی ان کی زبان مادری جو ہے وہ اردو ہے اسی لیے وہ لکھتے بھی اردو میں ہیں بولتے اردو میں ہیں اور بہت لوگ میسج وغیرہ جو واٹس ایپ پہ ٹائپ کرتے ہیں وہ بھی اردو میں کرتے ہیں اس سے ایک عام طور پہ اردو کا ماحول رہتا ہے اور اسکولوں میں بچے ہی اردو پڑھتے ہیں اور دوسری لینگویج کے ساتھ ساتھ اردو بھی پڑھتے ہیں بورڈ کے ایگزام میں بھی اردو کا وہ دیا جاتا ہے ابھی فی الحال کچھ دنوں پہلے اردو کے بہت سارے ٹیچروں کی بحالی ہوئی جس میں بہار کا اور بلکہ ہمارے اس پورے ایریا جو سیمانچل کا خطہ ہے اس سے بہت سارے لوگوں نے کا اس میں انتخاب ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت ساری دوکانوں پر بھی اردو بورڈ لکھے ہوئے مل جاتے ہیں بہت سارے چیزوں کے ڈبوں پر بھی اردو میں اس کا تلفظ لکھا ہوا ملتا ہے اور اس کے اثرات چوک چوراہے پر بھی دیکھنے کوملتا ہے جہاں سرکاری دفتروں میں اردو الفابیٹ یوز کیا جاتا ہے اردو